हाँ हमारे यहाँ कई प्रकार के जातियाँ हैं जो मछुआरों की हैं और जो एक साथ समूह में रहती हैं मछलियाँ पकड़ने वाले समुदाय और व्यक्तियों को मछुआरा कहा जाता है यहाँ पर मांझी मल्लाह साहनी कोली निसाद इत्यादि जातियाँ मछुआरों की हैं यहाँ पर एक सात मिलकर मछुआरे रहते हैं और मछली पकड़ने का काम करते हैं मछुआरे विभिन्न अपने त्यौहार मनाते हैं जिनमें वो एक साथ मिलकर बहुत सारे मछलियों को पकड़ते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं जिसमें मछुआरे होते हें वो ददरी गाँव में त्योहार मनाए जाते हैं जाेकि उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है